جی ہاں میں کبھی کبھار ڈیجیٹل پینٹنگ کرتی ہوں اس اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر ٹولس استعمال کرتی ہوں میں روایتی پینٹنگ بھی پسند کرتی ہوں جیسے کہ کیینوس برش بروش سے رنگ بھرنا مگر ڈیجیٹل پینٹنگ میں مجھے آزادی سہولیت زیادہ ہے محسوس ہوتی ہے اپنے غلطی ہو جائے تو آسانی سے انڈو کیا جا سکتا ہے اور نیا تجربہ کرنا بھی کم خرچ اور کم وقت طلب ہوتا ہے ڈیجیٹل اور روایتی پینٹنگ میں فرخ یہ ہے کہ ڈیجیٹل پینٹنگ میں ہم کمپیوٹر ٹیبلیٹ یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں جبکہ روایتی پینٹنگ میں کینویس برش رنگ اور دیگر مادی دیگر مادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے